अॼु खां पंजुवीहनि खां टीह साल अॻु छोकिरुनि जी जल्दी शादी कराइ वेंदी हुई त मुंहिंजो सुपिनो हूंदो हो त मां जाम पढ़ां लिखां पर शादी जल्दी थियणु करे पढ़ाई अधु में छॾिजी वेई पर मां हिमथ न हारी वरी पढ़ाई वापसि चालू कई ईअं कंदे कंदे पंद्रहों दर्जो ऐं उन खां पोइ मास्टर डिग्री साइक्लॉजीअ में हासिलु करण खां पोइ बी एड कई मुंहिंजी ज़िंदगीअ में इहा हिकु यादिगारु क़ामयाबी आहे त शादीअ खां पोइ बि मां सॼी इहा पढ़ाई जेकी मूंखे खपंदी हुई त मां एसि ताईं पहुचा उहा मां पूरी कई